بس ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں بس کئی رنگوں کی ہوتی ہے اس میں ٹائر ہوتے ہیں ان میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک کنڈکٹر کے طور پہ رہتے ہیں بس کے ذریعہ سے ہی ہم ایک جگہ سے دوسری اور جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اور جاتے ہیں بس ہماری زندگی کی ایک کو آسان بناتی ہے ان کے اوپر ہم سامان بھی رکھتے ہیں اور ان کے اوپر ہم سبھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں بس خاص طور پہ ڈیزل پہ چلتی ہے ڈیزل ڈیزل جو ہے کہ ڈیزل کے ذریعے سے ہی چلتی ہے بس اور بس کے ذریعہ سے ہی سبھی کی زندگی آسان ہوئی ہے اور بس میں ٹائریں ہوتی ہیں جن کا کہ خیال رکھا جاتا ہے اور ہمیشہ پھر اس کے ذریعے سے ہی ایک بس میں فسٹ یٹ باکس بھی ہوتی ہے اور کئی بار ہم لوگ بس کے ذریعہ سے جاتے ہیں جس جس میں کہ ہمیں جگہ نہیں مل پاتی ہے اور ہم کھڑے ہو کر بھی چلے جاتے ہیں بس میں کبھی کبھی سیٹیں کم ہوتی ہیں جس میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں دقت ہو جاتی ہے خاص طور پہ ہم کچھ دن پہلے یہاں بھارت سے نیپال کی اور گئے تھے بس کے ذریعہ اس میں کافی اچھا لگا راستے میں ہری سا ہری ہری ہریالی اور گھانس پیڑ پودے سبھی دیکھتے ہوئے گیا بس کے ذریعہ سے ہی ہمیں بہت کچھ سیکھنے میں سمجھنے میں اچھا لگا بس ہماری جیون کا ایک ماتر بہترین حصہ ہے جو ہمارے لیے بہت اچھی ہے